आयज काल जसो आमचो यूग बदलता तशें तशें आमचें आमी मार्केटांतूय सगळें बदलता तें दिसता खूब वर्सां पयलीं सगळें लोक आपलीं श्योपींग स्कुलाचें श्योपींग जावं भाज्यांचे श्योपींग जावं आपलें खाणांचीं श्योपींग जावं तें सगळें बाजारांतूच वचोन करतालीं बाजारांत खंय पयस पयसच्यान बायलां आपलीं आपूण मेहनतीन लायिल्ली भाजी घेवन येता नुस्तें विकोंक येता मागीर आपलें कडधन्य विकोंक येतात तेंचें कडसून लोक पावसाच्या पयलीं जावं सामान्य सिजनांनी सुद्दां लोक आपलें श्योपींग करूंक वयतालीं पूण आयज काल ऑनलायन सगळें जाल्या मूळे ह्या मेहनत करणाऱ्यां लोकांचो इनकम सामकोच बंद जाला आयज आमी बाजारांत वचोन पळयत जाल्यार तींच बायलां आयज थंय खाली बसलेली आसतात परत परत आपल्या भाज्यांचेर उदक शिंपडटा तेंकां ताजी दवरपाची पडटा आनी हितूंत आमच्या नुस्त्याची कॉलीटी सुद्दां आमी जर पयत जाल्यार फॉर्मेलीन मारून मारून नुस्त्यांक तशींच आयसांत दवरलेली जाता ऑनलायन श्यॉपींग बरें कितें ना हें खबर ना पूण ऑनलायन शॉपींगान आमच्या गोंयच्या सामान्य सामान्य शेतकऱ्यांचो किंवां नुस्तें विकणाऱ्यांचो नुस्तेकाऱ्यांचो भाजी विकणाऱ्यां साद्या साद्या बायलांचो धंदो सामकोच बंद करूंन उडयलां आमी सादी भाजी सुद्दां इंस्टा मार्ट ऍमझोन मार्ट हेंचे वरसून घेतात तीं सोवाय आसूं किंवां तीं म्हारग आसूं आमकां पडलेले ना पूण आमी आळशी जाल्यात हेच्या कारणा खातीर आमकां सगळें आमच्या दारां फुड्यांत येल्ले जाय भाजी कडधान्य सुद्दां आमी सगळें बीग बाजार हेतूंत सून सगळें ऑनलायन ऑनलायन ऑर्डर करतात पूण जर तेंच आमी त्या बायलांक गिरायक घातलें जाल्यार तेंचें चार दिसांचे जेवण सुद्दां वयतलें इतकी वर्सां तीं तोच धंदो करतात आणी तो धंदो ती फुडें चलोन तेंचे तेंच्या फॅमिलीक सुद्दां वाडटात हें ऑनलायन मार्ट सगळें जाण फक्त एकांच कंपनीक पयशें वयता पूण आमच्या लॉकल जी आमचीं गोंयचीं बायलां आसात दादले आसात जे सगळें ह्या बिजनसान कितलीं वर्सा जाले तें बाजारांत योवन बसतात वोताच्या कडार येवन बसतात तेंका आमीं गिरायकूच घालनात तेंची भाजी म्हणजे खरी ताजी आसता आमकां ऑनलायन हेची गॅरेंटीच गावना तीं भाजी खरीं खंयच्या फार्मांत जाला कित खंयच्या ऍनवायरमेंटान तीं उगयल्या हेंचे आमकां कांयच खबर आसना पूण जर आमी बाजारांत वचत आनी तेंका विचरत जाल्यार ती खंयसल्ली हीं भाजी हेचे वरसूनूच आमकां तीं भाजी बरीं कांय ना हें कळटा आमकां ती भाजी थंयसरूच पळोवंक गावता भाजी बरीं आसा कांय ना तशेंच नुस्तें ताजे आसा कांय ना हें आमकां थंयच पळोवंक गावता आमी जर बाजारांतलें नुस्तें फॉर्मेलिनाचें म्हणटात जाल्यार ऑनलायन नुस्तें आमकां कशें येता हेंची गेरेंटी आमी कांयच दिवंक शकना कित्याक आमी थंयसर वोचोन तीं भाजी ताजी कांय ना हें पळोवपाचे आमकां ऑपोर्चूनीटी सुद्दां गावना